खिलाड़ियों और दर्शकों के बीच शांति और अहिंसा बनाए रखने के लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं और इसी के साथ अगर दर्शक पुलिस वालों का घेरा तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करते हैं या फ़िर चले जाते हैं तो उनके खिलाफ़ भी कानूनी कारवाई करी जा सकती है और इस के लिए सिक्योरिटी और पुलिस अपना अपना काम हमेशा करते रहते हैं और खिलाड़ी भी अपने खुद के व्यक्तिगत संरक्षण भी रखते हैं और इसी के साथ उन में शांति और अहिंसा बनी रहती है